डांस लाइ असांजा अवसरु जेका आहिनि जेका असां त्योहार अचनि था वॾा वॾा चेटी चंड आहे ऐं गुरू नानक जयंती आहे नवरात्रा आहिनि ऐं ॿी कुझु असांजे घर में शादी आहे वियांव आहे उन लाइ डांस वांस लाइ असां कपिड़ा चोइस था कयूं जेका कपिड़ा आहिनि अगरि कोई फंक्शन में पाए थो त कोई बि नॉर्मल कपिड़ा पाए करे डांस करे थो ऐं प्रोग्रामनि लाइ जीअं गरबा आहे माता जा नवरात्रा अचनि था गरबा थियनि था उन गरबा में जेका कपिड़ा हलनि था उहा हिकु गुजराती आहिनि पूरो पैटर्न जेको आहे गुजराती पैटर्न आहे वॾा वॾा चूड़ा ऐं वॾा वॾा झूमका ऐं सैंडल ढोकला इहा सभु खणी करे असां गरबा कंदा आहियूं ऐं जीअं कथक डांसियूं थियनि थियूं त उन लाइ असांखे घुंघरू जिव इस्तेमाल करिणो आहे असांखे चुड़ीन जो इस्तेमाल करिणो आहे नथ बिंदी जो इस्तेमाल करिणो आहे हारनि जो इस्तेमाल करिणो आहे ऐं लाल कलर जी साड़ी ईंदी आहे उहा इस्तेमाल करिणी आहे असांखे ॿियो असांखे डांस लाइ बिंदी खपे काजल खपे लिपस्टिक खपे ऐं सुठा में सुठा सैंडल खपे असांखे डांस लाइ उं अ जेका गहना खपनि चुड़ियूं हुजनि हार हुजनि वॾा वॾा असांखे ॿियो वरी अॼुकल्ह नथ बिंदियूं हलनि थियूं वाल हलनि थी सुठा सुठा कपिड़े में वॾा वॾा साड़ियूं आहिनि माण्हू साड़ियुनि से डांस कनि था वॻनि ते बि डांस कनि था ऐं कपिड़ा जेका असां अॼुकल्ह अचनि था फैशनी कपिड़ा अचनि था फैशनी अने शादी वियांव ते असां जीअं डांसियूं कनि था कनि मो सेखारियूं था उनमें फैशनी कपिड़ा था हलनि पाल्ट पाल्टी वाइस कपिड़ा था हलनि डांसियूं केवल इं अ सुठे अवसरनि ते थींदियूं आहिनि वॾा रद जीअं फैस्टिवल आहिनि असांजा जीअं इस्कूल में थियनि थियूं पंद्रहं अगस्त जीअं ॿार कनि था छबीस जनवरी ते बि ॿार कनि था गरबा थियनि था ऐं वियांव वियांव आहिनि घर में त वियांव में क कनि था गुरू नानक जयंती आहे झूलेलाल जयंती ते कनि था डांसियूं जो वॾो हिकिड़ो महत्व आहे असांजी जीवन में बिना कपिड़नि जे बिना गहननि जे डांसियूं नथियूं थी सघनि आयो लाल कयो झूलेलाल